मां नरेश होतवानी मुंहिंजो लक्ष्य जो आहे हिकु सुठी सोसाइटी में पंहिंजो घरु हुजे जेमे मुंजा ॿार मुंहिंजा घर वारा मुहिंजा माउ पीउ ख़ुशहालु ज़िंदगी जीअ सघनि ऐं उन सोसाइटी में सुरक्षा जो पूरो बंदोबस्त हुजे मुंहिंजे चाचे जो पुटु हिकु सुहिणी सोसाइटी में रहंदो आहे जेके ॾिसी करे मुंहिंजे मन में बि इच्छा ईंदी आहे की मां उन सोसाइटी में वञी करे रहियां पर उन सोसाइटी में मकान जहिड़ा आहिनि ॾाढा महांगा आहिनि त उन लक्षय खे पुरो करण लाइ मां महिनत करे रहियो आहियां जीअं मुंहिंजे चाचे जे पुट महिनत कई आ उन बि पाण महिनत करे करे पेसो कमाए करे उन सोसाइटी में जॻह वरती आहे मां बि हुन खे ॾिसी करे हुन खो कुझु प्रेरणा वठी करे महिनत करे करे पेसा कमाए रहियो आहियां ऐं उन सोसाइटी में मकानु वठणु लाइ कोशिशि करे रहियो आहियां मुंहिंजी इच्छा आहे की मां उन जहिड़ो हिकु पंहिंजो वापारु जहिड़ो आहे ऐं उन जहिड़ा ई ईमानदारी सां पेसो कमाया उन जे जहिड़ी सुहिणी सोसाइटी में पंहिंजो घर वठी करे पंहिंजे माउ पीउ ऐं ॿारनि जे साण रहियां इहा मुंहिंजी इच्छा इहे मुंहिंजो लक्ष्य आहे साईं जेरी मुंहिंजी इन इच्छा खे पूर्ण कंदा